तुस मिगी अपने बारै ई सनाओ कि थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ तुस कुत्थूं दे रौह्ने आह्ले ओ थुहाड़ा मम्मी भापै दा नांऽ केह् ऐ ते तुस कम्म केह् करदे इस टाइम तुस मिगी अपने बारै ई सनाई सकदे ओ मेरा नांऽ आदित्य शर्मा इस बेल्लै अं'ऊ अपनी ग्रैजूएशन दी पढ़ाई करा ना ते मेरी उमर बीह् साल ऐ ते मेरे मम्मिया नाम ऐ सुश्री सुषमा देवी ते भापा नाम ऐ संजय कुमार मेरी इक्क भैन ऐ नुहाड़ा नाम ऐ अंजलि शर्मा मेरी जेह्की बिच प्राईमरी स्कूलिंग होई दी ओह् विजय सेकेंडर होई दी बचपन च मेरे बड़े दोस्त बने जदूं अस खेढदे हे ते लोक बड़ियां शरारतां करदे ते लोकें दियां मक्कां भन्नू दे कनक भन्नू दे हे मेरे होर मेरे भापा दे त्रैऽ भ्राऽ न ते मेरे ते मेरे दौ मामें न ते मेरे बड़े सारे दोस्त जि'यां रोहित शर्मा कार्तिक कणव स्वयम बड़ी दोस्ती बनी हू'न जेल्लै अं'ऊ उत्थै सैकंडरी बड्डे मिडिल स्कूल गेआ उत्थै मेरे थोह्ड़े दोस्त बने उत्थें अं'ऊ हाई स्कूल च मेरे बड़े दोस्त होने मेरा हाई स्कूल ब्रहमऋषि बावरा शांति विद्यापीठ उत्थें इ'न्नी दोस्ती ही होर टीचर मेरे टीचर मेरे इ'न्ने अच्छे हे के हर बेल्लै असें ई ध्यान दिंदे हे पढ़ाई करने ई ध्यान दिंदे हे साढ़ी पढ़ाइयै ई होर अस इ'न्ने ओह् निं दिंदे मतलब पढ़ाइयै ई ध्यान निं दिंदे हे हू'न अं'ऊ इस बेल्लै गौरमैंट डिग्री कॉलेज पढ़ा ना ग्रेजूएशन दी पढ़ाई करा ना ते इस बेल्लै अं'ऊ मतलब अस ते मेरे ओ इस बेल्लै मेरे किश गिने चुने यार रेही दे जेह्के बाकी न ओह् बाहर गेदे उठी अपने मतलब पढ़ाई करने गी बाह्रले देश गेदे उठी पढ़ाई करने गी होर मेरे दादे बी चार पंज भ्राऽ हे ते ओह् नानी ते मेरे पंज नाने न ते ते मेरे भापा पुलिस च न ते मम्मी हाऊसवाईफ ऐ ते अंजलि भैन जेह्की ओह् बारहमीं दे पेपर देइयै हू'न फ्री ऐ हू'न ओह्बी अग्गै पढ़ाई करनी उस ते हू'न ते मेरे रिश्तेदार न मिगी बी बड़ा ओह् स्पोर्ट करदे हर कम्मै गी के इत्थें जा उत्थें जा मिगी घुम्मना बड़ा शौक ऐ ते मेरा फेवरेट स्पोर्ट ऐ मतलब फुटबॉल ऐ ते मिगी फुटबॉल दी बजह कन्नै लग्गी दी बी ऐ ते ते अज्ज अज्ज अज्ज ते मिगी जिम अं'ऊ मेरी दिनचर्या के रोज़ मरना ते जिंदगी च अं'ऊ केह् करना जिम मेरी रोज़ अं'ऊ बडलै उट्ठना ते बाथरूम जन्नां ते न्हौना धोना न्हौना धोना ते बाथरूम जिम जन्नां ते प्ही कॉलेज आई जन्नां ते जिम जिम दी बजह कन्नै मेरी इक्क फिजिकल फिटनेस बी अच्छी होई दी ते स्ट्रेंथ बिल्ड होई दी ते अच्छा ते थैंक यू